म्हजो खूब खूब मॅमोरेबल बायकींग स्पिन्स हे आशिल्ले जेन्ना आमी धबधबो पळोवपाक गेल्ले थंय पावोवपाक आमकां वीस किलोमिटर लागिल्लें आमी पेंवपाक गेल्ले थंय आनी तें मातशें विलेजानसून मातशें दूर आशिल्लें कित्याक आमकां नाश्तो करपाक सामूसा आनी वडा व्हरपाक जाय आशिल्ले आमी चाय चावूय पॅक करून घेतल्या थंय आमी खूब मज्जा केली आमकां नवे इश्ट बी आमी केल्लें थंय आनी तांचे कडून खूब उलयत आमी आशिल्ले आमी खूब उलयताले तांचे कडेन मागीर आमी घरा पावतकूच आमी खूब टायर्ड आशिल्ले मागीर आमी सांजचे मेळ्ळें सांजचे आमी वेळेर मेळ्ळें आनी थंय थंय बी आमी पेंवपाक गेल्ले वेळेर जेन्ना आमी वयता आमी हवाई म्हूण एक बीच आसता थंय आमी वयता आनी थंय कोणूच आसना तें खूब प्रायवेट म्हूण एक बीच आसा आनी खुबशे खूब लोक थंय वचना मिरामारचे भशेन एंड आमी खूब मज्जा करता जेन्ना आमकां खूब टायम मेळटा कॉलेजींतसून आनी हें करून खूब स्पेशल आसा